हल्लो हांजी जय झूलेलाल हा बिल्कुलु मिली सघे थी तव्हांखे छा प्रॉब्लम आहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तव्हांखे सॼे ॾींहं जे लाइ खपे या कुझु कलाकनि जे लाइ खपे या महीने जे हिसाब सां खपे तव्हांखे कहिड़े रूप में खपेव न कलाक जा ह ओ ह पर कलाक जे हिसाब सां तव्हांखां पैसा वठिबा ऐं या वरी ॿिनि टाइम सुबूह जो ऐं शाम जो ॿिनि टाइमनि अचे तव्हांखे ऐं या न त तव्हां महीने जे हिसाब सां बि घुराए था सघो पिया अच्छा ॾिसो ॿारहें कलाके जे हिसाब सां पहिरीं त मां अची करे थोरो सो कमु ॾिसंदमि के तव्हांखे कहिड़े हिसाब जी ज़रूरत आहे मां थोरो सो कमु ॾिसण चाहींदसि पर हूअं असांजा जि असांजा जेके रेट आहिनि असांजा जेके अघि आहिनि त ॿारें कलाके जा असां सत हज़ार वठंदा आहियूं हा उनमें सुबूह जो अची करे मां शाम जो हली वेंदसि ऐं अगरि तव्हांखे राति जे लाइ बि खपे त पोइ मां ॿी काई तव्हांखे अरेंज करे ॾई सघंदसि न उने जे लाइ मां तव्हांखे हिकिड़ो जेन्स नर्सु तव्हांखे मां हा उहो मां अरेंज करे बाक़ी ॾींहं जो मां त तव्हांजे लाइ पूरी शेवा जे लाइ तता तत्पर रहंदसि उनजी तव्हां चिंता न कयो तव्हांखे काई शिकाइत जो मौक़ो न मिलंदो त मु न मां एडवांस वठंदी आहियां ऐं तव्हांखे कमी काई बि न थींदी ऐं मां पहिरीं हिकु दफ़ो तव्हांजे घरु अची करे ॾिसणु चाईंदसि के भई मुंहींजो कमु एक्चुअल छा हूंदो ठीकु आहे ऐं हा मूंखे अगरि कमु वणी वियो जी ॾिसो रोटी पाणी अगरि तव्हां ॾींदव त असांजा सत हज़ार आहिनि घर हुनजे खणी अचिणो पवंदो त थोरा पैसा वधीक लॻंदा हा त ठीकु आहे पोइ उहो अची करे ॿियो वधीक सम्झी वठिबो की तव्हांखे एक्चुअल छा छा ज़रूरत आहे त उहो जंहिंमहिल इंदसि त पोइ मां उन हिसाब सां तव्हांखे पुछी करे ॿुधाए छॾींदीमाव जी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ओके म ओ ओके